دوڑنے کے دوران عام طور سے جو چوٹ لگنے کا معاملہ ہے وہ تو کھیلوں میں ہی ہوتا ہے کھیل میں میرا ذاتی تجربہ میرے ساتھ ہے کئی مرتبہ چوٹ مجھے لگ چکی ہے کرکٹ کھیلنے میں بھی لگی ہے فٹ بال کھیلنے میں بھی لگی ہے کرکٹ کھیلنے میں تو یہ معاملہ تھا گیند شاٹ لگی باؤنڈری کی طرف جا رہی تھی ہم بہت تیز دوڑے اور سامنے ایک پیر میں تار پھنس گیا اور ہم گر گئے اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ چھک سکس آ رہا تھا وہ ہائٹ پہ زیادہ گیند تھی ہم اچھل زیادہ گئے اور پیر میرے لڑکھڑا گئے تو ہم گرے ہاتھ کے بل گرے تو ہماری کلائی میں چوٹ آ گئ اور ایک مرتبہ فٹ بال کھیلتے ہوئے دوڑ رہے تھے اور ہم ایک ساتھی سے ٹکرا گئے فیس ٹو فیس میرا فیس اس سے ٹکرا گیا اس کے متھے سے میری ناک ٹکرا گئی اور میری ناک سے خون آیا یہ بہت خراب تجربہ تھا بہت عجیب تجربہ تھا کافی تک تکلیف تھی